میرے سب سے پسندیدہ شاعر ہیں مرزا غالب مجھے ان کی شعر اور ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور مجھے یہ اس لئے بھی پسند ہیں کیونکہ یہ ہمارے گلی قاسم جان کے رہنے والے ہیں اور ان کی گلی قاسم جان میں مرزا غالب کے نام سے ایک حویلی بھی ہے اور ان کا ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ یہ شعر ہے ہم تسلیم کرتے ہیں ہمیں پھر ہمیں فرصت نہیں ملتی مگر جب یاد کرتے ہیں تو زمانہ بھول جاتے ہیں میرے یہ پسندیدہ شاعر ہیں